खेलना साढ़े जीवन दा इक बड़ा गै जिस्सी इक आखदे जरूरी हिस्सा ऐ बिना खेले दे कुसै दा शारीरिक जेह्ड़ा नेईं होई सकदा शारीरिक जेह्ड़ा ऐ ओह् शारीरिक तौर पर जेह्ड़े स्वस्थ नेईं होई सकदे उ'नें गी शारीरिक तौर उप्पर स्वस्थ होने आस्तै खेलां जेह्ड़ियां बड़ी जरूरी न होर दमागी तौर पर बी स्वस्थ होने आस्तै खेलां बड़ी जरूरी न अपने आप गी इक दायरे च ब'न्नियै चलाने आस्तै बी खेलां जेह्ड़ियां न बड़ियां जरूरी न इक बच्चा जेह्ड़ा खेलदा ओह् खेल दे प्रति समर्पत रौंह्दा होर खेल दे केह् कायदे कनून न कोई बी खेढ दे ओह्दे केह् कायदे कनून न उस्सी दिखदे होइयै ओह् खेलदा इस करी ओह् बड़ा अनुशासित होंदा होर पूरे तरीके कन्नै ओह्दा दमाग बी स्वस्थ होंदा ओह् कुसै गी सीनियर जेह्ड़ा अपना बड्डा प्लेयर ऐ पैह्लें दा प्लेयर ऐ जेह्ड़ा खेल खिलाड़ी ऐ जेह्ड़ा खेल्ला दा ऐ ओह्दे कन्नै कि'यां अदब कन्नै गल्ल करनी जां कि'यां ओह्दे कन्नै बर्ताव करना ओह्दे कोला केह् चीजां सिक्खनियां एह् सारा उस पूरे कनूनी दायरे च रेहियै ओह् सिखदा ऐ पढ़े लिखे दा आदमी दे उप्पर जेह्ड़ी खेलां न जां आम मानव दे आम आदमी दे उप्पर जां खेलां जेह्ड़ियां न बड़ा गैह्रा असर छोड़दियां न होर उस्सी जिंदगी दी प्रतिस्पर्धा च जिंदगी दी दौड़ च अग्गें निकलने दा मौका कि'यां मिलना ऐ कि'यां होना ऐ इ'ब्बी ओह् सखांदियां न उस्सी इ'ब्बी प्रतियोगिता जेह्ड़ी उं'दी चलदी ऐ जेह्ड़ी खिलाड़ियें दी चलदी ऐ ओह्दे च कि'यां जिस्सी आखदे अग्गें रौह्ना ऐ जां कि'यां जित्त हासल करनी ऐ एह्दे बारै च बी उस्सी दसदियां न एह् सारी चीजां आम जिं आम लोकें दी जिंदगी पर बड़ा गै जेह्ड़ा गैह्रा असर पांदियां न होर ओह्दे कन्नै जेह्ड़े साढ़े लोग न एह् सिक्खी सकदे कि असें कि'यां अनुशासित होइयै अगर अस खेल जित्ती सकनें ते अस जिंदगी दी सारे जिन्ने बी कम्म न ओह् अनुशासित होइयै करी सकनें होर जिंदगी जेह्ड़ी ऐ अपनी इक अच्छे ढंग कन्नै चलाई सकनें होर अच्छी पढ़ी सकनें अच्छे लिखी सकनें अच्छे औह्दे पर पुज्जी सकनें लेकिन इक अनुशासित तरीकै कन्नै उ'नें गी जेह्ड़ा खेलां न ओह् दमागी तौर पर बी बड़ा जैदा बच्चें गी स्यानें गी ओह् स्वस्थ रखदियां न उं'दा दमाग जेह्ड़ा ऐ बड़ी जल्दी जि'यां खेढ च कोई फुटबाल खेलदा ऐ ते उस्सी इ'ब्बी पता होंदा कि भाई एह् केह्ड़ी पोजीशन पर खड़ोते दा ऐ कु'त्थै खड़ोते दा ऐ ते उत्थूं पास देआ करदा ते पास हून कोह्दे कोल जाना ते अगर इत्थै औंदा पास ते इस्सी में कि'यां गोल बिच्च परिवर्तन करना एह्दा एह् सारा ओह्दा दमाग जेह्ड़ा बड़ा तेज चलदा खेलने आह्ले बंदे दा दमाग जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा तेज चलदा होर ओह् सारे विशें च बी उं'दा दमाग जेह्ड़ा कम्म करदा होर जिंदगी दी दौड़ च बी ओह् इक अच्छा कम्म करदे न खेलां जेह्ड़ियां साढ़े जीवन गी